मोबायल मोबायलाचेर मागेली नेगेटिव एक्सपीरियंस आसा आयज काल कितें जाला कोविडाच्या टायमार सगलेंच ओनलायन चालूं जाले आनी सगळ्या भुरग्यांच्या हातीन मोबायल पडलो ह्या मोबायलान सगळ्या भुरग्यांक पिसो करून सोडिलो आसा उट सुठ सगळीं भुरगीं मोबायल घेवन बसतात पयलीं शिक्षणाक लागून मोबायल दिवचो पडलो कित्याक शाळा शाळेक भुरग्यांक वचपाक मेळता जाले कोविड खातीर मागीर ओनलायन शिकपाक लागले गुगल मिटाचेर क्लासीस घेवपाक लागले ओनलायन कितें क्वेशन एन्सर दिवपाक लागले एग्जाम बी ओनलायन जावपाक लागल्यो अशें करून त्या भुरग्यांली दोन वर्सां अशीच ओनलायनच मोबायलाचेर गेली मागीर तेंच्या कडल्यान मोबायल घेवपाक खूब कठीण जावपाक लागले मोबायला शिवाय भुरगीं सामकी पिशी जावपाक लागली तांच्या मतानी व्हाटसएप भुरग्यांनी तयार केलें फेसबुक तयार केलें ते शेयर चेट तयार केले आनी एकामेका लागीं चेट करपाक लागलीं मागीर भुरगीं मोबायल हातीतंल्यान काडून घेतले की सामकी पिश्या बशेन करताली हो मोबायल हो भुरग्यांच्या हातींतल्यान काडून उडोपाक जाय म्हाजो तेजेर सामको नेगेटीव एक्सपीरियंस वो मोबायल भुरग्यांक मोबायल दिवपाक जायना ह्या मोबायला खातीर भुरगीं सामकी पिशीं जायत गेल्ली आसात त्यांच्या अभ्यासाक लक्ष लागना तांकां शाळेंतल्यान केन्ना तीं घरा येवून मोबायल हातींत घेतल्यार पुरो जाता तो मोबायल तांचो बंद करपाक जाय भायर स्कुलाक तांकां कसली गेमी शिकयता खेळ शिकयता तांचेर तांचे केन्नाच लक्ष आसना फक्त तेंकां केन्ना शाळा सुटून तीं घरा येवून मोबायलाचेर तांकां कोणी मेसेज घातल्या कोणालो कोल आयला हेच चिंतनेक ती भुरगीं शाळेंत वता हो मोबायल सामको बंद करपाक जाय